घूमने के लिए हमें बहुत सारी जगह पसंद है जिस में से है कश्मीर शिमला ऊटी मनाली इन जगहों पर बहुत अच्छा लगता है इन जगहों पर मतलब वातावरण बहुत अच्छा होता है ताज़ी हवा होती है मा वातावरण बहुत शुद्ध होता है वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर हरियाली और वहाँ का जो देखने लायक़ की सभी जगहें हैं बहुत अच्छी होती हैं वहाँ जाना सभी को पसंद है वहाँ पर बिल्कुल वहाँ हर तरह के मौसम में जा सकते हैं बर्फ़ीले मौसम में तो और अच्छा लगता है वहाँ की वादियाँ बहुत प्यारी होती है वहाँ हरियाली और वहाँ के वातावरण से हम लोगों को प्यार हो जाता है हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं वहाँ पर खेलना कूदना हर चीज़ हम अच्छे से इंजॉय करते हैं जीवन में हर चीज़ घूमने में बहुत आनंद आता है हर जगह घुमो हर जगह जानो पहचानो हर जगह देखो हर जगह घूमने के लिए जाओ और घूमने से हम लोगों का हमारे मानसिकता अच्छी होती है घूमना फिरना सभी को पसंद आता है और हम हर जगह घुमो फिरो तो हमें वहाँ का ज्ञान मिलता है वहाँ से हम को बहुत सारा ज्ञान ले कर आते हैं घूमने से हम लोगों के हम लोगों का वातावरण चेंज होता है हम लोग बहुत कुछ कर सकते हमारी हमारी लाइफ़ बदल जाती है घूमने में हम को सभी जगह पसंद हैं ट्रेवल सभी को पसंद है घूमना फिरना हर कोई चाहता है कि वो घूमे फिरे और सभी को ऐसी हिल इस्टेशन बहुत पसंद आते हैं हिल इस्टेशन सभी को पसंद आते हैं वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है वहाँ पर ताज़ी ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ का वातावरण बहुत शांत और ठंडा होता है जिससे सभी को पसंद आता है